जूनागढ़ में मौसम जेका सीयारे जी आहे उहा ॾाढी फलनि लाइ बि सुठी आहे ऐं चां चांवर अनाज लाइ बि सुठी आहे गामिड़े में म माण्हू खेती कंदा आहिनि ऐं खेती करे चांवर पोइ शेरड़ी ऐं कणिक कपास इहे उॻाईंदा आहिनि पंहिंजे खेत्रनि में दालियूं उॻाईंदा आहिनि उने खां पोइ फल जेके आहे उहे उॻाईंदा आहिनि पोइ उने खां पोइ उहे जेके अलॻि अलॻि सब्जियूं जेके भाॼियूं थींदियूं आहिनि उहे उॻाए करे पोइ पंहिंजे खटारनि में पंहिंजी गाॾियुनि में भरे करे असुर जो या राति जो परितां परितां खां जीअं टमाटा आहिनि नासिक मां ईंदा आहिनि अहिड़े इन पासे खां परितां परितां खां पोइ हिते अची करे सब्जी मंडीयुनि में उन दुकानवारनि सां गॾु उन्हनि खे वेचींदा आहिनि उहे वरी हाराइजी करे ऐं सभेई जेके रेकिड़ीअ वारा जेके ईंदा आहिनि नन्ढा नन्ढा रोज़गारु खणी वेठा आहिनि जेका उहे ईंदा आहिनि उन्हनि सभिनीनि खे ॾींदा आहिनि उहे त तंहिंसां उहे बि ॿ पैसा कमाए सघनि ऐं सुठी ताज़ी सब्जी दुकानवारा वेचींदा आहिनि त ॿिनी खे मना फ़ाइदो थींदो आहे त सियारो बि घणेई सभिनी शयुनि लाइ सुठो हूंदो आहे भाॼियुनि लाइ फ्रूट लाइ हींअर ॾाखु ईंदी आहे पपया ईंदा आहिनि त ही सभु शयूं भई ॾाढी भई संतरा आहिनि ही सभु फल बि हींअर ई थींदा आहिनि त सुठी हींअर चांवर कणिक अनाज ही सभु उन जे लाइ सियारो ॾाढो सुठो आहे